हाँ हेलो क्या मेरी बात कुणाल होटल में हो रही है अच्छा सर आपके यहाँ से मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना था मुझे एक प्लेट आम्लेट चाहिए एक पराँठा चाहिए और एक मटन ग्रेवी चाहिए आपके पास मिल जाएगी हाँ सभी प्रकार के पराँठे बनाते हो आप अच्छा मुझे एक आलू का पराँठा चाहिए था एक प्लेट तो यह यह पराँठे के क्या रेट है सौ रुपये का एक पराँठा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा सर सौ रुपये का एक पराँठा और सर आम्लेट का क्या प्राइज है आप एक आम्लेट में कितने अंडे डालते हो ठीक है न सर थोड़ा सा प्राइज थोड़ा सा प्राइज कम कर दीजिये तो मै ले लूँगी आपके वहाँ से हाँ सर और मटन ग्रेवी का क्या रेट है अच्छा ठीक है तो सर आप घर पहुँचा देते हो खाना की हमको लेने के लिए आना पड़ेगा आपके हॉटल में कुछ सुविधा है हाँ सर लेट लेट तो नहीं होगा अच्छा सर शाम के पाँच बजे पहुँचा दीजिएगा कोठी बाज़ार ठीक है न सर हाँ